ये सूरज जो सुबह सुबह उगते हैं अच्छा लगा देखने में जैसे हम नहा धो के सूरज को जल देने जाते सुबह सुबह उग जाते हैं जल देते थे तुरंत जो है आपको धूप बंद हो जाती है और बादल से छा जाते हैं फिर तुरंत देखते हैं पाँच मिनट के बाद जो बादल हट गए धूप आ गए तो ये सब ये अजब वो लगता है देखने में अच्छा लगता है खुशियाँ लगती है जो देखो अभी इतनी जल्दी सुबह सूरज उगा और इतना अच्छा लगा देखने में ढक दिए बादल फिर बादल घर गए फिर धूप आ गई ये सब जो है एक अपने आप को खुशहाल लगता है मौसम सुहाना लगता है इसी लिए जो है दिल खुश रहता है कि जी देखो आज कैसे गर्मी के महीना में धूप चला जाता है कहते हैं आहाहा कितना अच्छा मौसम हो गया धुप ठंडी के महीना में दिन में धूप रहती है तो अच्छा रहता है गर्मी के महीना में जो है जो धूप नहीं रहती है तो अच्छा लगता है यही सब सुहाना लगता है देखने में यही सब खुशियाँ लगती है मुझे देखने में इससे जो है मन की शांति खुशी गर्मी के महीने का मौसम अलग होता है ठंडी के अलग होती है ठंडी के जो ठंडी ठंडी गर्मी के महीना में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है गर्मी के महीना में धूप ज़्यादा उगती है तो अच्छा लगता है कि देखो धूप कितनी अच्छी आज बहुत अच्छी धूप लगी है चलो उस धूप सेकेंगे तो इससे क्या होता है खुशी होती है मन को जो शांति मिलती है इसी लिए जो है हम लोग मन को शांति की लिए धूप में भी बैठते हैं गर्मी के महीने में छत पर बैठते हैं सुहाना लगता है